पंद्रहं सौ अठहठि पंज हज़ार सत सौ टेवीह पंजहठि हज़ार ॿावीह तेरहं हज़ार टे सौ सठि रुपया चोॾहं हज़ार नवानवे रुपया